جی کہاں سے اچھا اچھا جی مجھے بخار آ رہا ہے تب سے نہیں اس سے پہلے نہیں تھا سولنگ بھی ہے بہت زیادہ سے ہاتھ میں درد بھی بہت زیادہ کر رہا ہے

جی اچھا نہیں پر تین دن سے برابر آ رہا ہے جی یہ بتائیں آپ یہ جو لگی ہوئی تھی ویکسین وہاں پہ ریڈ بہت زیادہ ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم

اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی پتہ کر کے بتائیں گے پھر جی جی جی بالکل